ड्राइंग या ऐं पेंटिंग जहिड़ी कलाऊं जी चालू करण जी सही उमिरि हूअं त नंढपण खां ई ॿारु बालमंदिर में या फिर एल के जी में प्लेग्रुप प्लेग्रुप में टीचरूं हुन्हनि खे सेखारींदी आहिनि पेटिंग करणु ड्राइंग करणु चित्र ड्राउणु हुनन खें सेखारींदियूं आहिनि ऐं आहे ऊअं ॾिसो त वॾो वॾा थियूं त जीअं जीअं हुनजो ड्राइंग पेटिंग सुठो थींदो आहे इएं ई वॾो ड्राइंग बि सुठे नमूने ठाहींदो आहे ॿारु ऊअं ॾिस त ॿारु नंढपण में ई ड्राइंग सुठा जीअं जीअं नंढपण में ड्राइंग माउ पीउ बि पंहिंजे ॿारनि खे ड्राइंग जो पेटिंग पेटिंग जो शौक़ु सुठे नमूने कराईंदा आहिनि कि जीअं ॿारु अॻियां वधे